पहले हम फोटो खिंचवाने का खींचने का बहुत शौक था फोटोग्राफी करते थे पहले तो मोबाइल का ज़माना नहीं था तो कैमरा से ही फोटो खींचते थे फोटो शादी बियाह में फोटो कैमरा ले जाते थे और उससे हम फोटो खींचते थे और धुलाई के लिए फिर कहीं देते थे तो उस ज़माने में इत मोबाइल इतना था ही नहीं अपना भी फोटो पह पहली बार जब खिंचवाए थे तो मार्केट में जा करके खिंचवाए थे हमें इतना जानकारी तो नहीं था पहले लेकिन जब बहुत थोड़ा सब बड़ा हुए तो फोटोग्राफी करने का मुझे बहुत शौक था तो कैमरा एक था मेरे पास लिए थे तो उसी से हम शादी बियाह में जाते थे और फोटो खींचते थे और सब धुलाई करके उसको देते थे कम से कम एक हफ़्ता लग जाता था उसको देने में उस उम्र में उस ज़माने में पहले मोबाइल था ही नहीं

फोटो खींचने के लिए फिर ब मार्केट जाते थे और तो उसके लिए हम कहीं भी बाज़ार जा करके फोटो खिंचवाते थे ताकि